بہار میں ایسے بہت سارے فیسٹیول ہیں جو موجود اور ڈانس فیسٹیول جو بڑے تعداد میں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اور لوگ اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں اور آنند لیتے ہیں اس چیز کا جیسے کہ جھمڑی ہو گیا یہ بھی میں لگتا ہے کرما ڈانس وغیرہ ہوتا ہے شو شوہر کھلوانہ اسے ڈانس وغیرہ ہوتا ہے یہاں لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اچھے تعداد میں لوگ آتے ہیں اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ کبھی کوئی ڈانس یہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو لوگ اس میں پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں لوگ اچھا آنند دیتے ہیں یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں اور بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اچھا لگتا ہے منورنجن کے طور پہ یہ ہوتا ہے ہر لوگ اس کا آنند لیتے ہیں اور ہم لوگ بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ڈانس وغیرہ بھی ہوتا ہے اپنے بہار میں تو لوگ دلی پہ جاتے ہیں ادر ادر کلاس سے جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اور مزا وہاں پہ آنند لیتے ہیں اور ہر جگہ ہی ہوتا ہے اپنے بہار میں بھی ہوتا ہے بہت جگہ بہت سے ضلع میں ہوتا ہے ہر ضلع میں ہوتا ہے گاؤں میں ہوتا ہے اکثر یہ ڈانس وغیرہ کا پروگرام ہمیشہ رکھا جاتا ہے ہاں لوگ دیکھتے ہیں اور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ لوگ بھاگ بھی لیتے ہیں ڈانس وغیرہ میں اور جس کو اب انٹریسٹ ہے تو وہ اب لیتے ہیں اور اس کو اچھا لگتا ہے تو وہ ہمیشہ لیتے بھی اور یہاں پہ آرگنائز کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا آنند لیتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں